इंडियन मिडिया बद्दल उलोवचीत म्हणल्यार थोडे फावट बरेय रिविव्यूस आसा थोडे फावट वायटूय रिविव्यूस आसा बरे रिव्यूज म्हणल्यार अशे आसात की थोडी फार न्यूज जी आसतात ते रॅलिवंट आसतात टू द पॉयंट आसतात तितून चडसो मिर्च मसालो तसले कांय आसना बट थोडे थोडे फॅक्ट्स अशे हाडटा ते मिडिया वाले जितून ते स्वता जज जावपाक पयतात लायक सोमती जजमेंटा क्लियर कट जजमेंट फॉर एग्जाम्पल घेवशीत म्हणलें जाल्यार आतां हालींच रिलीज जाल्ली मुवी संजू तितून एक असो सीन आसा की संजय दत्ताचो जो बापूय आसलो सुनील दत्त तो एक निव्ज मिडियान वयता पेपर एजंसीन वयता तो न्यूजपेपर एजन्सीन आनी तांकां सांगता की आपले चेड्याचें हेडलायनी वांगडा क्वेशन मार्क किद्याक फूल स्टॉप कित्याक ना सो हांगा मिडिया चुकता चडशे वेळ अशें आसता की लोक जस्ट हेडलायन वाचता बट तेंचे सायडीचे जे कोमा ऑर एल्स फूल स्टॉप हें वाचनात कोण वाचना क्वेश्टन मार्क आसता लोक ते वाचतात काळे हेडला हायलायट जाता तें वाचतात लोक कीत जालें मिडियान एक घातलें लोक ताचेर चार उलयतात फुडलें वाचिनासताना सो एक अशी रिक्वेस्ट आहा मिडिया कडेन की किदें आसा स्ट्रेट टू द पॉयंट उलयात ऑर एल्स उलयना जाल्यार बरें फेमस न्यूजपेपर्स थोडे फार आसत म्हणल्यार ते नव्हींद टायम्स आसा हेराल्ड आसा टायम्स ऑफ इंडिया गोमंतक तरूण भारत लोकमत न्यूज दाखयतात बट आयज काल असो फॅशन आयला की जायराती चड पेपरांचेर त्यो जायराती कसल्यो आसूं शकतात शाबणाची धर ऑर एल्स नोवो शो आसत धर कसलोय टी व्ही शो चालू आसात जायराती व्हडल्यो न्यूज कमी येतात जेतून करून लोकूय बेजारतात कारण लोकांक वाचपा खातीर मॅटर कमी मेळटा फेमस टी व्ही चॅनल्स म्हणल्यार आसात रिपब्लीक भारत आसा आज तक ए बी पी न्यूज गोवा थ्री सिक्स्टी फायव आसा हेतूर थोडे फार हे चॅनलांनी कितें करतात न्यूज दाखयतात बट आतां चडशे लोक जे कामार वयतात तेंकां लायक साडे णवांक बीन तें थोड्यांक टी व्ही पोवूंक जाय तितून आतां न्यूज चॅनलांचेंरूय असो फॅशन आयला की तितून न्यूज सोडून सगळे दाखयतात लायक कितें गेमी दाखयतले ऑर एल्स खंयचे फिल्म स्टाराचे लायफ स्टायला बद्दल उलयतले जेची गरज ना सो म्हणपाचो तात्पर्य इतकोच जे करंट हें देशान चालू आहा ऑर एल्स वर्ल्डान चालू आहा तें दाखोपाचें